کھانا پکاتے وقت ہم کوکر کا استعمال کرتے ہیں بھگونے کا استعمال کرتے ہیں اور کڑھائی کا استعمال کرتے ہیں فری پان کا استعمال کرتے ہیں توے کا استعمال کرتے ہیں اور چمٹے کا استعمال کرتے ہیں کوکر میں ہم سبزی پکاتے ہیں دال پکاتے ہیں اور بھگونے میں ہم چاول پکاتے ہیں اور کڑھائی میں ہم چھوک لگاتے ہیں اور فری پان میں ہم دودھ گرم کر سک دودھ گرم کرتے ہیں اور پلیٹ پلیٹ سے ہم ان چاوو کھا چاول اور دال کھا سکتے ہیں چاول رکھ کر پلیٹ میں اتار کر کھا سکتے کھاتے ہیں اور کٹوری میں ہم سبزی رکھ کر کھاتے ہیں اورگلاس سے ہم پانی پیتے ہیں چمچ سے ہم چاول چاول کو اٹھا کر کھاتے ہیں